पूर्णियाँके बहुतसारा युनिवर्सिटी बहुसारा कॉलेज छै मुख्य शैक्षणिक स्थानसभ छै जे बहुतसारा इसकुल भए गेलै कॉलेज भए गेलै आओर जाहिसँ भए गेलै विद्याविहार भए गेलै विद्याविहार इन्स्टिटिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मरङ्गा पूर्णियाँमे छै ई और ई भी बहुत बड़ा इन्स्टिटिट्यूट छै आओर यहाँ पर बहुतसारा लोक पढ़ए छै बहुत सारा बच्चालोक पढ़ए छै यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा घरक बच्चासभ पढ़ए छै गरीब किसानके बच्चा भी पढ़ि सकैत छै डी आर सी सी लएके फीस एमाउन्ट भी बहुत जादा छै यहाँ पर तीन गो अथि कोर्स कराओल जाइत छै जैसे बी टेक हो गेलै बी सी ए होगेलै बी बी ए होगेलै

ओकरो फीस एमाउन्ट जादा छै वहाँकेंँ भी मतलब वहाँकेंँ मतलब सरकारी सरकारके मतलब स्कॉलरशिप द्वारा बच्चासभ पढ़ि सकैए